अहाँ सबके हम बताबय छी की न्यूज मीडिया एखनके समयमे कोनो हमरा सबके सहायता करइए देखियौ जे अहाँके समूहमे कतहु किछु होइ छै तऽ तुरत देखियौ मीडियावला पहुँच जाइ छै कोइ भी चीजके छोट छोट कामपर भी मीडियावला ओकरा बढ़ाकऽ छोट छोट न्यूजके भी ओकरा बढ़ाकऽ पूरा विस्तार कऽ दै छै देखय छै ईसब पूरा विस्तार कए कऽ भरि कऽ फैला दै छै एना भेल ओना भेल जे कि होइ छै कनी मनी पूरा बढ़ा दै छै ओकरा आओर देखियौ मानिकऽ चलु आन्धी बाढ़ि पीड़ितमे घर टुटि जाइ छै लोकके तऽ ओइमे आबय छै छोट छोट मदति करय लए ताकि हमरा सबके किछु लाभ सरकारके तरफसँ मिल सकय इएह कि हमर गाँवेमे किछु होइ छै तऽ आबय छै देखियौ जेना फसल डुबि गेलइए बाढ़ि पीड़ितमे अगर बहि जाइ छै फसल तऽ आबय छै फेर ओकरा किछु लाभ दियावै लए सबचीज पूछ जाँच करय छै छोट छोट न्यूजके ओकरा सरकार तक पहुँचाबयमे हमरा मदति करय छै सरकार तक पहुँचाबय छै ताकि हमरा सबके सरकारके तरफसँ किछु लाभ मिलय आओर मिलय छै बहुत लोकके कोइ भी चीज जेना अइबेर बाढ़ पिड़ित अयलइ डुबि गेलय घर दुआरि बहि गेलय ईसब चीजमे बहुत मदति करइए गाँव घरमे मीडियावला सब छोट छोट सरकारसँ किछु लोभ दिया दइए मिलइए एकरा सबसँ किछु न्यूजके थ्रू सरकार लगमे पहुँचा दै छै ओसब चीज किछु लाभ सबके दै छै मीडियावला मिडियोवला सबके लाभ होइ छै अइसब चीजसँ ओइ दुआरे कतहु भी सुनलक तऽ तुरत दौड़ल आयल कोइ भी न्यूजके तुरत बढ़ा कऽ दै छै सरकार तक पहुँचाबय छै ओइमे मदति करय छै मानिलिअ देखियौ कतहु किछु भेलय लड़ाइये झगड़ा होइ छै तऽ मीडियावला आबय छै अबय छै तकराबाद सबचीज लेलक विस्तार कऽ देलक न्यूज चैनलपर देलक तुरत न्यूज चैनलपर पहुँचा देलक न्यूज चैनलपर जा कऽ सब जगह सबचीज पर यूट्यूबपर छोड़िके एतऽ छोड़िके ओतऽ छोड़िके सबचीज कऽ दै छै बहुत नीक सरकारके तरफसँ कोइ भी चीज हमरा सबके डूबइए तऽ लोभमे मिलइए लाभ मिलइए सरकार तक हमर सबके बात पहुँचाबयमे मीडिया हमर सबके मदति करय यऽ ई चीज हम अहाँ सबके कहय लए चाहय री अहुँ सब ईसब चीज करीयौ मीडियावला सबके ओकरो सबके कमाय फायदा होइ छै तैमे हमरो सबके किछु लोभ फायदा होइया कहलहुँ अहाँके न्यूज चैनलके बारेमे एकरा लेल धन्यवाद